ہمارے ملک میں کئی ساری ایسی جگہ ہے جہاں دور دور سے گھومنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے ایک جگہ دلّی کی جامع مسجد ہے جہاں لوگ درد سے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہاں ٹھہر کر نماز بھی ادا کرتے ہیں ہمارے ملک میں وہ ایک واحد بہت ہی پیاری جگہ ہے جو مذہبی طور پر بہت خاص ہے دلّی میں ہی ایک مزار بھی ہے جس سے الگ الگ پیرکوں کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اسی طرح رعایاست بہار میں ایک جگہ منگیر میں خانقا جہاں لوگ دور دور سے بہت ساری منتیں لے کر آتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے مہذبی مزار ہے ہندوستان میں ایسے بہت سارے گھومنے کی جگہ ہے جو خاص طور پر مذہبی ہے ہم لوگ تو سب سے زیادہ دلّی جامع مسجد گھومنے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت ہی خاص مذہبی ادارہ ہے ہمارا وہاں جانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے نئے نئے لوگ سے ملنے کا موقع ملتا ہے منگیر میں خانقا جہاں لوگ دور دور سے بہت سارے منتیں لے کر آتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے مہذبی مزار ہی ہے ہندوستان میں